हम लोग शिक्षा प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा अगर हमें शिक्षा नहीं मिलती है तो हमें अच्छी सोच हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं हम लोग बेरोजगार रह जाते हैं हम लोग को अनपढ़ रह जाते हैं जिससे हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना सुने लेकिन आजकल शहरों में तो शिक्षा अच्छी है लेकिन हमारे गाँव में शिक्षा के अच्छे साधन नहीं है जिससे हमें सरकार से ये ये कहना चाहता हूँ कि सर सरकार हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा का प्रदान करे जिससे सरकारी स्कूल में बच्चों को सारे चीज का प्रबंधन करने स्मार्ट क्लासेस कंप्यूटर अच्छे खाने अच्छी किताबें अच्छी कॉपी अच्छे टीचर अच्छे प्रिंसिपल का गठन करें जिससे हमारे गाँव के भी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें और कुछ कर सकें